हथनि सां असां जेके कपिड़ा सुबराईंदा आहियूं उन जी नाप असांखे पूरी पर्फेक्ट मिलंदी आहे पूरो बिल्कुलु नाप जो ठहियलु मिलंदो आहे ॿांहं पूरी जेतिरी नापे करे सुबरायूं ओतिरी ॿांहं मिलंदी आहे जेतिरी पुठ जो हुजे नाप ओतिरी मिलंदी आहे इन करे असां खे रेडीमेड छा पंहिंजे हिसाब सां सुबियलु हूंदो आहे उन में टोपा लॻाए करे बसि ठाहे पाईंदा आहियूं ऐं जेको असां हथ सां सुबराईंदा आहियूं वॻो उन जी नाप पर्फेक्ट हूंदी आहिनि उन जो पुठियां जा हुजनि बरचाक हुजनि पुठियां पीठ जी बैक बि अॻ जी पुठ कट सभु सुठी वरितलु हूंदी आहे जेके असां पंहिंजे हथनि सां सुबंदा आहियूं त असांखे इअं लॻंदो आहे हथ जी जेको सुबऊं था घर में उहो ज्यादा बेटर सुबियलु आहे वॻो इन करे असांखे हथ वारी इन लाए सुठी लॻंदी आहे सिलाई उहा असां पकी करे सुबंदा आहियूं सिलाई रेडीमेड सिलाई कची कची हूंदी आहे खुलियलु हूंदी आहे किथां कीअं हूंदी आहे किथां पको करिणो पवंदो आहे ऐं जेको असां हथ सां सुबंदा आहियूं सिलाई पंहिंजी कंदा आहियूं उहा पकी घाटी करे सिलाई हणंदा आहियूं त असांजी सिलाई बि न खुलंदी आहे ऐं पकी हूंदी आहे प्लस भले कपिड़ो पुराणो थी वेंदो आहे धोई करे पर सिलाई न खुलंदी आहे असांजे हथ वारी सुबियलु वारी ऐं जेकी ॿाहिरीं सिलाई आहे उहा जीअं मशीन में विझु या धो करि त टर टर टर खुलंदी वेंदी आहे असांखे लॻंदो आहे न जेको पाण वॻो सुबऊं था पंहिंजे नाप जो उहो ॾाढो सुठो आहे बुशेट हुजे चाहे स्कूल जी ड्रेस हुजे चाहे कुर्तो हुजे सलवार हुजे पंहिंजे जेकी हथ जी सुबंदा आहियूं उहा ॾाढी पकी हूंदी आहे इन करे लॻंदो आहे की न पंहिंजे हथ मता ॿाहिरां न वठूं असां वॻो पंहिंजे हथ जो सुबऊं उहो हथ जो सुबियलु वॻो एॾो परफेक्ट नाप बि बढ़िया हिकु भेरे में पाए फिटिंग बि परफेक्ट लॻंदी आहे त असांखे इन करे लॻंदो आहे ॿाहिरां असां सुबियलु कयलु वॻो न वठूं जेतिरो थी सघे मां घर में ई सुबी करे पंहिंजो सुठो पको वॻो सिलाई सुठी पकी मज़बूत ऐं उहो वॻो सुबी करे पायूं